हेलो हेलो हम हँ हम अथी मधुबनीसे बाजि रहल छी हमरा माछ लेबाके छै माछ माङ्गुर माछ लेबाके छै कोना छै

अपना सभकेँ मधुबनी जिलामे माछ सब कबइ रेहु कि कहै छै माङ्गुर माछ कबइ माछ टेङ्गरा पोठी सबके भाव कोना छै तीन चारि सओ रुपैए किलो छै हमरा खरिदबाके छै माङ्गुर माछ कोना भेटै छै अहाँ एतए जे अइ माङ्गुर माछ बुझलिए आओर ई बिहारके अथिओ छै कि नाम छै रा अथी बिहारके राष्ट्रीय माछ छिए माङ्गुर माछ बुझलिए ताहि ले माङ्गुरे माछ लेबै कोना देबै तीन सओ रुपैए चारि सओ बहुते कहै छिए कनि सस्ता कहिऔ आओर पोठी सबके कोना भेटै छै पोठी मछली सब तीन सओ रुपैए कतेक लैके छै एक के जी लेबाके छै भऽ जएतै एहि सबके जेना बड़ सस्ता मछली भेटै छै

आओर दोसर माछमे कोन कोन माछ अछि अहाँलग उपलब्ध सबके एके रङ्ग रेट छै कि आओर भुन्ना मछली भेटै छै ओ सिङ्गहा मछलीके कोना दाम देबै लेबाके छै भेटि जएतै अहाँके दोकान कतए अछि सरिसोपाहीमे